हाँ जी नमस्ते बोलिए हाँ बोलिए क्या बात

आलूख अच्छा यह खाती हैं आप हाँ तो बताइए क्या दिक्कत हो रही है हाँ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही आपको ना हाँ फिर ठीक है ठीक है पायल आपको

ठीक है लेकिन एक काम करिए आप आप जितना हो सके आलू कम खाइए और तो आलू के जगह आलू की जगह हाँ इसलिए कह रहे हैं ना कि आलू आप जितना कम खाएँगी तो आपका शुगर लेवल कम होगा और ओ जिससे आपका सेहत भी बना रहेगा

हाँ हाँ तो आप ऐसा करिए आलू की जगह अब जैसे हरी सब्जियों में जैसे हो गया पालक हो गया मेथी हो मूली हो गया टमाटर हो गया ये सब खाइये ठीक है तो और कोई दिक्कत है क्या आपको और कोई दिक्कत है बताइए हाँ हाँ हाँ करेला करेला आप खाइए क्यों करेला देखिए करेला का बोल दोगी तो आप करेला में ठीक है लेकिन हो सके तो में एक आधा दो बार आप करेले का जूस पीजिए वह आपके लिए एकदम फ़ायदेमंद होगा हाँ हाँ हाँ तो

हाँ एकदम सही कोहड़ा का सब्जी नहीं खाना है कद्दुआ नहीं खाना है बैंगन नहीं खाना है हाँ मतलब टमाटर अबले हाँ लेकिन यह ध्यान रखिएगा जैसे आप जो मटर खाती हैं ना तो मटर को जैसे मटर खाइएगा तो वह शाम को नहीं खाइएगा आप सुबह में खाइएगा हाँ हाँ जैसे खाइएगा तो जो ठंडा हो जाता होगा ना तो ठंडा मत खाइएगा फिर कच्चा मटर नहीं खाइएगा ठीक है हाँ करेला खाइए भिंडी खाइए और हाँ चावल भी कम कर दीजिए आप चावल भी मत खाइए हाँ जी बहुत बढ़िया हाँ हाँ ठीक है ठीक है और जैसे दाल वाल खाती हैं ना हाँ करेला खाइए भिंडी खाइए पालक खाइए मेथी खाइए और वह जो गाँव में होता नहीं है बथुआ बथुआ जिसको बोलते हैं हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है बढ़िया बढ़िया जैसे आपके घर मे मसाले वाले चीज़ें बनती होंगी ना तो आप मसाला कम खाइए ठीक है हाँ जितना साद जितना हो सकता है उतना सादा खाना खाइए ठीक है ठीक है धन्यवाद ठीक है